मां घर में सिलाई कंदी आहियां मूंखे हथ वारी मशीन आहे पर उहा ॾाढी ॾुखी लॻंदी आहे उहा हथ सां हलाए हलाए करे मुंहिंजे हथनि में ॾाढो सूरु थींदो आहे इन करे मां चाहियां थी पई की मूंखे इन मोटर वारी मशीन हुजे त मां उन में जल्दी सिलाई करे वठंदमि पर उहा मशीन हिते न मिलंदी आहे जंहिं करे मूंखे उन जे लाइ जबलपुर वञिणो पवंदो पर मूंखे एतिरा पैसा कोन आहिनि की मां उतां वञी करे मशीन वठा वैसे त मूंखे सिलाई पूरी अची वेंदी आहे मां सिलाई पूरी करी वठंदी आहियां लेकिन मूंखे सिलाई करण जे लाइ अगरि मोटर वारी मशीन हूंदी त मां ॾाढी सिलाई कंदमि मूंखे घर में बटण धागो सुई उन जो सभु शयूं आहिनि उन जा मूंखे सेटर बि ठाहिणु ईंदा आहिनि पर बसि कमी आहे त हिकु मशीन मोटर वारे जी उहा मोटर वारी मशीन अगरि मूंखे मिले त मां उन में ॾाढी अञा वधीक सिलाई करे थी सघां हथ वारी मशीन करे करे हथ हलाए हलाए करे हथ में सूर थींदो आहे हाणे सोचा थी की मां मोटर वारी मशीन वठा त उन में मां ज़्यादा सिलाई कयां पर उन जे लाइ मूंखे हिते त कोन थी मिले पई उन लाइ मूंखे ॿाहिरि वञी करे वञिणो पवंदो ऐं मूंखे ॿाहिरा ई घुराइणी पवंदी